जीअं त गुजरात में जूनागढ़ शहरु आहे जूनागढ़ जेको आहे सो एतिहासिक नगर आहे ऐं असांजे शाह लतीफ़ पिणु जेको आहे सो हिकु कहाणी लिखी आहे ॿीजल राय ॾियाच सो जूनागढ़ जो जेको राजा हूंदो सो हुन जो नालो हूंदो हो राय ॾियाच वॾी कहाणी आहे पर हिते ॿुधाइणो आहे त असां पर्यटक करणु वञूं त जूनागढ़ में गिरनार नाले वॾो पहाड़ आहे जंहिं ते नव हज़ार नव सौ नवानवे ॾाका आहिनि माण्हू उन गिरनार जी परिक्रमा पिणु कंदा आहिनि परिक्रमा वॾो चकरु ॾींदा आहिनि हर साल ऐं इहे नव हज़ार नव सौ नवानवे जेके ॾाका आहिनि सो जेको बि पर्यटक ईंदो आहे चढ़ंदो आहे ऐं उते ट्रॉली बि आहे पर इन जे विच में जेके जूनागढ़ पहाड़ जे विच में केतिरा ई अंदरि जंगल आहिनि यानी ग़ुफ़ाऊं पिणु आहिनि जिते ऋषी मुना ऋषी मुनी तपस्या पिणु कंदा आहिनि ऐं उन्हनि जंगलनि में एॾियूं वनस्पतियूं आहिनि ऐं अलॻि अलॻि जानवर रहंदा आहिनि वॾा वॾा शींहं चीता बालू बांदर ऐं केतिरा ई वण आहिनि बबूल जो वणु आहे जेको बबूल जो वणु आहे उहो त मतिलबु जेको आहे सो तव्हांखे ॿुधायां त हीउ बबूल जा वण जेके आहिनि जूनागढ़ जे पासे में कच्छ इलाइक़ो आहे जिते आदिपुर गांधीधाम शहरु पिणु आहे ऐं भूकंप या धरती धुॾे उनजी सावधानी लाइ बबूल जा वण उते पोखिया वेंदा आहिनि जीअं धरती घटि धुॾे हीअ उनजी ख़ासियत आहे पर जूनागढ़ जे इन गिरनार जंगल में स अनेक वनस्पतियूं आहिनि आयुर्वेदिक जंहिंखे चऊं था पिया जंहिं मां दवाऊं ठहंदियूं आहिनि ऐं हिननि में हाथी पिणु आहिनि शींहं आहिनि भालू आहिनि बांदर आहिनि ऐं इहो पर्यटक ॾाढो जेको आहे सो सुहिणो हूंदो आहे जीअं जीअं मथे चढ़िबो आहे त लॻंदो आहे असां आसमान में पहुची विया आहियूं हुंअ महिसूसु थींदियूं आहिनि ककर लॻंदा आहिनि असांखे वरी पोइ मोटंदा आहियूं त हाणे त हिननि ट्रॉली पिणु हईं आहे त किनि किनि हधंनि ताईं ट्रॉली पिणु वेंदियूं आहिनि जे वातावरणु आबो हवा सुठी हूंदी आहे त